सिंधी वारु त्योहारनि जी ॻाल्हि कई वञे त सभिनीनि खां पहिरीं ध्यान में ईंदो आहे त सिंधियुनि जो नओं सालु यानी चेटीचंडु बिल्कुलु इन ॾींहं खे असां ख़ुशी उत्साह उल्हास सां वॾे पैमाने ते करे मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॿिया कुझु त्योहार चऊं त शायदि ई मूंखे लॻे थो अॼु जे नौजवाननि खे ख़बर हुजे जीअं त तिरमूरी जे मां कंहिं खे सिंधीअ खे चवंदसि तिरमूरीअ जो ॾिणु तोखे मुबारक त हू न सम्झंदो की तिरमूरी छा पर जे मां उन खे चवांसि उतरायण मकर संक्रांति त उहो झटि सां सम्झी वेंदो बसि मकर संक्रांति ऐं उतरायण खे ही असां सिंधीअ में चवंदा आहियूं तिरमूरी ॿियो त्योहारु आहे महालक्ष्मी सॻिड़ा तीअं ई अहिड़ा घणेई त्योहार आहिनि जीअं थधिड़ी टीजड़ी अहिड़ा असांजा अनेक त्योहार आहिनि पर मां तव्हांखे ॿुधायां त मुंहिंजो सभिनीनि खां मनपसंदि त्योहारु आहे टीजड़ी बिल्कुलु टीजड़ीअ जो जेको त्योहारु आहे न हू सुहाॻण लाइ हूंदो आहे ऐं सिंधियुनि में त कुंवारियूं छोकिरियूं बि रखंदियूं आहिनि उन ॾींहं ते असां सुबुह जो उथी चईं बजे असुरु कंदा आहियूं असुर जो मीनींग आहे जीअं पहिरीं सिंधीअ जा खाधा चइजनि त उन में असां खाईंदा आहियूं सयूं मिठी सयूं ऐं पटाटा तरियल चांहि जो कोप इहो थींदो आहे असांजो असुरु इन खां पोइ टीजड़ीअ जी हिकु राति पहिरीं असां महेंदी लॻाईंदा आहियूं चवंदा आहिनि त जंहिं जे हथ में रंगु अची वञे त उन जो घोटु उन खे तमामु प्यारु कंदो आहे बिल्कुलु इहा आहे टीजड़ी असांजी सुबुह जो असुर ते वन असुरु कंदा आहियूं इन खां पोइ असां कथा ॿुधणु वेंदा आयूं टीजड़ीअ जी ब्राहमणीअ जे घरु उते लोॾो ॾींदा आहियूं मां टीजड़ीअ खे पलउ पाईंदा आहियूं ऐं सो जेको मिठो जलु खणी वेंदा आहियूं उहो जलु चाढ़े ऐं उहो जल सां असां पंहिंजो व्रत जी पंहिंजे व्रत जी शुरूआति कंदा आहियूं ईअं ई सॼो ॾींहुं बिना कुझु खाए पीए राति जो चंड खे अर्गु ॾेई जेको असां अर्गु ॾींदा आहियूं उन में हूंदा आहिनि त चांवर ऐं खीरु उन जो असां अर्गु ॾेई अगरबती करे पूॼा करे इन खां पोइ असां खाइण विहंदा आहियूं इहो थींदो आहे असांजो टीजड़ीअ जो त्योहारु ॿियो थींदो आहे महालक्ष्मी सॻिड़ा बिल्कुलु सॻिड़ा मतिलबु हिकु धाॻो हूंदो आहे प्रोपर छा थो चइजे उन खे उहा मूंखे चइजे त ख़बरु नाहे पर हा हिकु धाॻो हूंदो आहे जंहिं खे ईअं वीटे वीटे करे उन्हनि में ॻंढूं ॿधी करे हैड में पिसाए करे हिकु ॾींहुं अॻु ॿिए ॾींहुं असां उन खे पाईंदा आहियूं जेको असांजे घर में थींदो आहे से ॿधु छोड़ चवंदा आहिनि उन खे उहो ॿधी ऐं छोड़ींदा आहियूं मम्मी वेंदी आहे ब्राहमणीअ जे घरु उते कथा ॿुधी ईंदी आहे ऐं उन जे कन में हमेशा हिकु कपहि हूंदी आहे जेकी अधु अछी अधु ॻाढ़ी अधु अछी अधु ॻाढ़ी मां हमेशा पुछंदी आहियां त उहा छा आहे ऐं मम्मी चवंदी आहे इहो असांजो सोनु आहे महालक्ष्मीअ जो सोनु असां उन जी पोइ पूॼा कंदा आहियूं त इहे ॿ त्योहार अहिड़ा आहिनि जेका मूंखे तमामु प्रिय आहिनि